हेल्ल' हेल्ल' नै नों अमा फानो नामा माबायदि माबायदि दङ बेसे गिदिर गिदिर दङ ओमफ्राय मा दाम फानो आयु फाग्लि आं नायनो सोलाबनाय नङा नों खिथा हरदोमा एसे अमानि दामखौ आन्दास खालामनानै नङा मा दामनि हरमारो नोङो बिसिबां दाम लामारदों अमाखौ आयु नै आं थांनो सोलाबा नों नों खिन्थाहरदो अमानि दामखौ नों खिथा हरदो दे अमानि दामखौ बेसे लामारनो आयु फाग्लि बांद्रायो थिन हाजार गाहाम बांद्रायो दामा अमानिया दा दामानो गैया दैज्लां जानायखाय खमाया एसे आं दा माबासोल'बा लायगोन बार' थेर'सोल'बासो बार'स'सोबा हरजाया ओइ आवसाव दैज्लां दिन माइ गायनानै फैसायानो गैलाय लांला इसिग्राब दाम लायो नामा अमा फिसाखौ सोरबा दामा बांद्रायो आयै मैया दाख्लि दाम खमसो होननाय खोनादों आं फाग्लि खमायदो एसे बार' थेर' बार'ससो लादोमा बार'सबा लायगोन आङो खम खालामदो एसे अमाखौ औ माइ गायनानै फैसायानो जोबथारदों फाग्लि मानो एथ' दाम खालामनांगौ अमाखौलाय खमायदो एसे खमायदो ओमफ्राय साइज आलाय माबायदि बुन्दि ना बुन्दा माबायदि माबायदि दङ माबेसे दङ अमायालाय मा माबेसे दङ जाखो माबेसे होनदों आं अमा फिसाया फाग्लि माबेसे दं होनदों आं औ आयु खमायदो बार'स'बा लायगोन आङो दा दाम गैखाया दाबायदियाव अमायानो आवसाव खमायदो बाल एसे फाग्लि खमायदो एसे खम खालामदो एसे आयु थिन हाजार मोना दाबायदियाव खमायदोहाय फाग्लि बार'स'बा लायगोन आङो बार'स'नि जाया बार'स'नि बार'स'नि हरदोहाय फाग्लि बार'स'नि हरदो बार'स'नि हरदोमा बांद्रायो दामआ बार'स' लादो फैसा गैथारा मानैसो लायनोसै मानै लायनोसै मानै औ मानै लायनोसै आं लाइन दाननोसै होनबालाय लाइन दाननोसै होनबालाय दाननोसै आं लाइन लाइन दाननोसै आं दोननोसै दोननोसै दोननोसै